ज्ज अमें तुसेंगी सनाना अपनी रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बारै ई साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट मतलब इक शैल मतलब इंया माता दा ओह् ऐ दरबार ऐ इस डिस्ट्रिक्ट बिच ते असेंगी इ'नेंगी अं'ऊ इक स्पोर्टस पर्सन आं ते अस जेल्लै में स्कूल पढ़नी होनी ही ते एट्थ दे पैह्लें गै मतलब ओह् स्कूल हा ते उत्थै पढ़नी ही ते उत्थुआं में अपना स्पोर्टस दा ते एह् शुरू कीता हा ते प्ही अस मतलब डिस्ट्रिक्ट होंदा साढ़ा पैह्लें स्कूल बिच गै प्रैक्टिस करांदे हे मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच गै ओह् स्कूल बी ते अस बी स्कूल दा प्रैक्टिस करियै प्ही साढ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल होंदा हा रियासी होंदा हा ओह्बी ते उत्थै असेंगी बड़ी शैल हियां ते असें बड़ा जेह्ड़े उत्थै एंप्लॉय होंदे हे बड़ा साढ़े कन्नै स्हेई ट्रीट करदे हे ते असेंगी बड़ा बड़ा स्हेई ओह् करदे हे असें असें खेल्लना ते प्राईज़ बगैरा थ्होने पोजिशनां कड्ढनियां असें स्पोर्टस पर्सन ते प्ही ओह्दे बाद साढ़ा हाई लेवल होंदा हा ते प्ही अस बाहर जंदे हे दूई डिस्ट्रिक्ट गी ते प्ही अस दूई डिस्ट्रिक्ट च जाइयै प्ही अस दिखदे हे ते प्ही अस नेशनल लेवल गल्ला जंदे हे ते इं'या इं'या मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट दा गै करदे हे दूई डिस्ट्रिक्ट आह्ले उ'नें गै शुरू कीता भी साढ़ी जेह्ड़ी गौरमेंट होंदी ते भी एह्दे शा पैसे बी थ्होंदे हे असेंगी गौरमेंट असेंगी गौरमेंट जि'यां भी नौकरी बगैरा दा आइया नौकरी भी असेंगी अगर अस स्पोर्टस पर्स न नौकरी बी रियासी डिस्ट्रिक्ट आह्ले बहुत स्हेई ओह् करदे की असेंगी दिंदे नौकरी मिगी बी हून बड़ी बार मतलब अं'ऊ जन्नी किन्नी ते मिगी पैसे फंड बगैरा आए दा ते कदें ओह् निं करदे न की नेईं देना बच्चें गी की कोई कोई नेईं दिंदा ते असेंगी मतलब देई ओड़दे ते मेरे कन्नै मतलब साढ़ी डिस्ट्रिक्ट दे अज्ज धोड़ी में सुनेआ निं ऐ की नेईं दित्ता उ'नें देई ओड़दे ते असेंगी ते साढ़े मतलब भी आई गल्ल गौरमेंट जॉब दी गौरमेंट नौकरियां इं'या मतलब घट्ट गै लभदियां इं'या बच्चे पढ़दे ते होर करदे भी वकैंसी औंदियां ते कदें कदें नेईं निकलदी सीट ते प्ही ओह् दूई बारी कोशि्श करदे पर निकली जंदी ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ निकली जंदी गौरमेंट नौकरी बी ओह् होई जंदी पर एह् साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट च निं ऐ की ऐसा नेईं ओह् करदे सारा कुछ एह् निं ऐ साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट असें अपनी डिस्ट्रिक्ट ते मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट च असें ओह् निं ऐ की साढ़ी डिस्ट्रिक्ट हून अं'ऊ दूऐ स्कूल गेई ओड़दी हून अं'ऊ दूई डिस्ट्रिक्ट गी स्कूल पढ़नी ते लेकिन अं'ऊ खेढ़नी ते अपनी डिस्ट्रिक्ट दे थ्रू गै ही मेरी डिस्ट्रिक्ट आह्लें कदें रियासी डिस्ट्रिक्ट आह्लें कदें निं एह् कीता की तू उस ड्स्ट्रिक्ट च पढ़ानी ते तो उस डिस्ट्रिक्ट दा खेढ़ना लेकिन में अपनी डिस्ट्रिक्ट निं छुड़ी ते अपनी डिस्ट्रिक्ट दा गै खेल्लने गी जन्नी ते उस डिस्ट्रिक्ट दा गै नाम रोशन कीता ते नेशनल लेवल तक्कर हून अं'ऊ खेल्लने गी जन्नी ते अरपनी डिस्ट्रिक्ट आह्ले मिगी साथ स बड़ा गर्व महसूस होंदा की अस इस डिस्ट्रिक्ट गी रवा नै आं ते अस बड़ा गर्व महसूस होंदा बस में इ'यै आक्खना हा की साढ़ी डिस्ट्रिक्ट गी असें मतलब इ''यै निहां मतलब चलदा रवै ते साफ सफाई बी बहुत साढ़ी डिस्ट्रिक्ट गी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ साढ़े जेह्ड़े गौरमेंट टीचर न रियासी डिस्ट्रिक्ट दे ओह्बी बहुत स्हेई बच्चें गी ट्रीट करदे प्लीज़ मतलब साढ़ी सफाई साढ़ी हैल्प करनी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ की हैल्प निं करदे ते साढ़ी डिस्ट्रिक्ट दे लोग बहुत जादा स्हेई ओह् मतलब हेल्प करदे इक्क दूए दी ते प्ही कोई रोड क्रॉस करना ते ओह् कराई ओड़दे साढ़ी डिस्ट्रिक्ट दा ऐसा निं ऐ कि अपने अपने लोक रौहंदे बहुत उप्परा डोगरी कल्चर ऐ साढ़ा ते लोक सारे मतलब इक्क दूऐ कन्नै रली मिलियै रौंह्दे ते बड़ा मतलब इक्क दूए कन्नै लगाव होऐ ते साढ़े इत्थै अस जिद्धर रौंह्दे ते साढ़े इत्थां पंज छे पंज छे निं कोई इत्थां नौ दस्स किलोमीटर ऐ जेह्ड़ा साढ़ी डिस्ट्रिक्ट खत्म होई जंदी ऐ ते ओह्दे कोला बाद ई मतलब ठीक ऐ लेकिन अपनी डिस्ट्रिक्ट दे जिन्ने लोक बी मतलब रौंहदे बहोत रली मिलियै रौंहदे अस ते अस कदें अपनी डिस्ट्रिक्ट दे बारै ई ओह् निं होआ कदें जे असें कदें इस चीज़ गी नेईं ओह् करना कदें साढ़े कन्नै डिस्ट्रिक्ट गी माता वैष्णो देवी दा ओह् ऐ वैष्णो देवी दा दरबार ऐ नौ देवी ऐ बाबा डनसर ऐ सियाढ़ बाबा बड़े ओह् मतलब पलेस न जेह्ड़े मतलब घुम्मदे न्हाने आह्ले बगैरा ओह् बड़े बड़े जादा ओह् करदे अस घुम्मनै गी जंदे अस ते मतलब फैमिली संडे आह्ले दिन कुदै घुम्मनै गी जंदे घर होंदे सारे ते भी जंदे घुम्मनै गी ते बड़ा मतलब एंजॉय बगैरा बी होंदा साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च बी की लोक बाहरै दे औंदे साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च गी ओह् बौहंदे ते इत्थें घुम्मदे बगैरा ते बड़ी तारीफ करदे साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट दी ते अस मतलब कुदै बाहर जान इ'नेंगी बी पता साढ़ी कटरा इत्थें रियासी डिस्ट्रिक्ट पौंदा जित्तें माता वैष्णो देवी ऐ ओह् असेंगी बाहर मतलब बाहर स्टेट च जान तां उ'नेंगी बी पता ते ओह् असेंगी पुच्छदे की तुस कुत्थां आए दे अस आखने रियासी डिस्ट्रिक्ट कटरा ते ओह् असेंगी सनांदे कि अस उद्धर गेदे ते बड़ी स्हेई जगह ओह् अस उद्धर बड़ा घुम्मै दे ते असेंगी बड़ा गर्व महसूस होंदा कि अस रियासी डिस्ट्रिक्ट च रौहंदे कि इक माता दे दरबार च ऐ एह् डिस्ट्रिक्ट ते इत्थै जेह्ड़े लीडर न ओह्बी मतलब ऐसा निं ऐ कि एह् निं ऐ कि लोकें गी निं देओ कोई फंड आए दा ओह् निं दिंदे सारा दिंदे कोई कोई होंदा बिच ओह् होई जंदा मैक्सीमम दिंदे लोक ते

एंप्लॉयमेंट जेह्ड़े एंप्लॉयमेंट होंदे ओह्बी बड़ा स्हेई बर्ताव करदे अपने सोसायटी दा नेईं ते कन्नै साढ़े इत्थें ओह् खु'ल्ले दा मतलब पैह्लें इत्थें ट्रेन निं औंदी ही ते रेलवे स्टेशन निं हा ते भी इत्थें रेलवे स्टेशन खु'ल्लेआ हा ते प्ही असें रेलवे स्टेशन गी हून इत्थै बाहरै दियां ट्रेनां औंदियां लोक इन्ने जादा औंदे पैह्लें इन्ने जादा बी नेईं औंदे मेटाडोर बस्सें ई लोक कदें टैम्पो ट्रेवल करदे हे ते हून जादा मतलब हून जादा टुरिस्ट औंदे रेह् रियासी डिस्ट्रिक्ट साढ़े घुम्मदे ते असें बी जेल्लै इद्धर औंदे लोग ते साढ़े इत्थें बड़ा सनांदे कि एह् रियासी डिस्ट्रिक्ट ही ते ओह् इत्थै हॉस्पिटल ऐ साढ़े घरै कन्नै गै प्राईवेट हॉस्पिटल ऐ पर बाहरा लोक औंदे ते असेंगी सनांदे कि अस इद्धर गे आ घुम्मनै गी इद्धर गे इद्धर गे इत्थां दा मतलब लोक बड़े स्हेई न साढ़े कन्नै जेह्ड़े अफसर बगैरा न ओह् बड़े स्हेई ट्रीट करा दे न ते असेंगी बड़ी खुशी होंदी ऐ की अस इस डिस्ट्रिक्ट गी रवा दे ते असेंगी कोई ओह् निं ऐ अपनी डिस्ट्रिक्ट दे बारै ई ते अस यूनिवर्सिटी ऐ इत्थां युनिवर्सिटी च बहुत जादा लोक रौंह्दे बाहरै दे स्टूडेंट होंदे ओह् औंदे इद्धर ओह् साढ़ी हट्टिया औंदे इद्धर पुच्छदे कि इद्धर केह्ड़ी केह्ड़ी जगह जाना केह् ऐ इत्थें होर ओह्बी मतलब बच्चें गी टयूशनां पढ़ांदे ते मतलब साढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसी कोई गल्ल निं ऐसा कुछ निं ऐ पर थोह्ड़ी थोह्ड़ी होंदी जेह्ड़ी ओह् कोई होंदे लोक जेह्ड़े करी ओड़दे इं'या अग्गें पिच्छें लेकिन साढ़ी डिस्ट्रिक्ट बहुत स्हेई ऐ असेंगी अज्ज तक्कर कदें ओह् निं होई ऐ अपनी डिस्ट्रिक्ट गी कि असें एह् निं होआ एह् निं होआ साढ़ी डिस्ट्रिक्ट गी एह् निं होआ असें ई एह् निं दित्ता ओह् निं दित्ता इं'या ते साढ़े स्कूलें बी जेह्ड़े बच्चे टीचर सुनदे उ'नेंगी बी शैल मतलब रुट्टी स्कूल जेह्ड़े टीचर होंदे गौरमेंट टीचर होंदे दिंदे रुट्टी बच्चें गी ते मतलब जेल्लै रिसेस होंदी उ'नेंगी रुट्टी थ्होंदी ते ओह् बच्चे स्कूल औंदे पढ़दे ते ओह्बी पढ़ियै ते अफ्सर बगैरा लगदे ते ओह्बी अग्गें होर कम्म करदे सोसायटी बगैरा दा इं'या साढ़ी ते डिस्ट्रिक्ट गी इ'यै कि साढ़ी डिस्ट्रिक्ट बहुत स्हेई ऐ में इटयै सनाना चाह्न्नीं कि मतलब अपनी इ'यै कि रियासी डिस्ट्रिक्ट दी ऐसी कोई गल्ल निं ऐ नेईं ओह् करदे बड़ा स्हेई ओह् एह् ऐ साढ़ी डिस्ट्रिक्ट गी